कोंकणी भास म्हजे खातीर म्हणल्यार एकदम सोंपी भास हेर भास परस कोंकणी भासत म्हाजी खूब आवडीची उलोवपाक गेल्यार सुद्दां कोंकणी खूब सरळ भास कोंकणीन आमची खुबशीं उतरां अशीं आसात की जाचें उच्चारण एकूच जाता पूण ताचें अर्थ वेगळे वेगळे आसतात जशें आमी पेर म्हणटात पे पेराचें दोन उच्चारण पेर म्हळ्यार खातात ते पेर दुसरी पेर त्या पेराची झाड मागीर ते देर देर म्हणल्यार एक आमचो घोवाचो भाव आसता ताका आमी देर म्हणटात आनी तेच शब्दाचें उच्चारण देर म्हणून जाता देर म्हणल्यार दार डोर अशे तरेन आनी कोंकणी अशी तोणार घोळपी भास की ते फाल्यां सकाळी जर तुका कोंकणी भास खबर आसा आनी तुका लिखाण करपाक जाय जाल्यार कायर करून लिखाण करपाक शकतात जशें एकादी कथा बरोंक शकतात एकादी कविता बरोवंक शकतात बाल साहित्य बरोवपाक शकतात कादंबरी लेगीत बरोवंक हाडूंक शकतात आमची कोंकणीन उतरां इतली बरी आसा की मनान रुजून उरपा सारकी आनी आमची कोंकणीन हेर भाशे वांगडाय थोडी अशी सिमिलॅरिटीजूय आसात जशे आमी कोंकणीन ये करतात कोंकणी आनी हिंदीचे शब्द मराठीचे शब्द अशे मातशे मिक्सूय आसात जशी सिमिलेरिटी मेळटा आमकां तितून की हे हें उतर जर कोंकणीन भाशे वेगळे केले जाल्यार ते कोंकणींत उतर जाता मागीर तशेंच कोंकणीन आमचे म्हणी आसात ओपाऱ्योय आसात स्वर वेंजनां आसात बाराकडी आसा जर एकादें पोशाक कोणाकूय कोंकणी खबर आसा जाल्यार ताचे खातीर ती कोंकणी भास म्हणल्यार सगळे सोपी भास आसतली